भारत जेन्ना आमचो देश स्वतंत्र जालो तेन्ना आमचें गोंय मुक्त जालें ना आनी जवळ जवळ ते चोवदा वर्सां तें पुर्तूगीजां कडेन उरलें आनी पुर्तूगीज कल्चर जवळ जवळ चोवदा वर्सां सुमार आमच्या गोंय राज्याचेर उरलें तेदे वेळाचेर जी गोंयचें कल्चर आसा त्या कल्चराचेर कसो कितें प्रभाव पडलो आनी तो कल्चरल वेगळे वगळे पद्दतीन पडलो काय सिमीलर पडलो कांय कडेन कल्चर जें बद्दलें कांय अर्दे बद्दल्ले कांय वेगळ्या नांवान प्रेजंट जालें कितें कसो कसो प्रभाव पडलो अशें तुमका दिसता न्ही म्हणजे एक गजाल कशी आसा देविदास की कल्चर म्हणटा जें आसा पळय नी तें कल्चर बेश्टेंच वेल्यान येना कल्चर हें अर्थ वेवस्थेंतल्यान तयार जाता आनी कल्चर हें राज्य वेवस्थेंतल्यानय तयार जाता सो आमचे कडेन जें कल्चर आसा त्या कल्चरा भितर अशें आसा की पुर्तूगिजांनी पासून तुका हांवें सांगला तशें जी गांवकारीची जी पद्दत आसा जी प्रशासनाची पद्दत आशिल्ली ती पद्दती मुखार तांणी बदल्ली ना ती कम्युनीदादी भितर घेतिल्ली आनी त्याच बरोबर खुबशो गजाली ज्यो आसात त्यो गजाली हळू हळू हळू करून लोक शाही पद्दतीच्यो जावपाक लागिल्ल्यो आनी त्याच बरोबर पाश्चात्य संस्कृती जी आसा त्या पाश्चात्य संस्कृतीचो प्रभाव बी हांगा पडटालो आनी तीं फक्त चवदा वर्सां न्हय तर साडे चारशीं वर्सां पुर्तूगीजानी हांगा सत्ता चलयली पुण तातूंतली सगळी पुराय गोंयचेर साडे चारशीं वर्सां चलयली ना तातूंतली आमचे काणकोणा भितर वा नीव कॉनक्वेस्ट जें आमी म्हणटात काणकोण केपें सांगें फोंडा सत्तरी डिचोली पेडणें अशे जे सगळे भाग आसात हे भाग आनी आतां धारबादोंडा अशें आठ तालूके जे आसात त्या आठ तालुक्यां भितर हिस्ट्री आसा ती पुर्तूगीजांची फक्त संवाशें तें देडशें वर्सांचें आनी फक्त हे जे मेन आसात सालसेत मुरमुगांव तिसवाडी आनी बार्देस हांगा साडे चारशीं वर्सां तो ही संस्कृती जी आसा ह्या संस्कृतीचो प्रभाव खूब मोठें प्रमाणांत हांगा पडला आनी तो आमकां सादे आतां आमी काणकोणचे म्हणटकर आता आमी काणकोणांतल्यान माजाळी जर गेले जायत बेश्टी बॉर्डर क्रॉस केली जायत वा पेडणेच्यान आमी बांदा जर क्रॉस केले जायत वा त्या वाटच्यान केरी सत्तरीच्यान आमी कणकुंबी वयर जर ती क्रॉस करून गेले जायत जाल्यार पसून आमकां फरक जाणवता संस्कृती मदलो अशे तरेचो एक खूब मोठो प्रभाव पुर्तूगीजांच्या संस्कृतीन हांगा घाल्लो आशिल्लो तो खूब बरे पद्दतीचो आशिल्लो वायट पद्दतीचो नाशिल्लो ताका लागून तो खूब वेगळो आमकां हांगा दिसता